हा मूंखे शेअर मार्केट जो नॉलेज आहे जीअं त शेअर मार्केट में रोज जो रोज अघु लहंदो आ ऐं चढ़ंदो आहे शेअर मार्केट में निफ्टी फिफ्टी थींदो आहे ऐं बीस करे थींदो आहे जीअं त शेअर मार्केट निफ्टी फिफ्टी में टॉप फिफ्टी कंपनियूं हूंदियूं आहिनि ऐं निफ्टी ट्वेंटी में टॉप ट्वेंटी कंपनियूं हूंदियूं आहिनि ऐं शेअर मार्केट में अलॻि अलगि प्रकार बि हूंदा अहिनि ऐं हिन में एसआईपी सिस्टम बि हूंदो आहे शेअर मार्केट अॼुकल्ह शेअर मार्केट में ॿ नवा नवा टेक्नॉलोजीअ जे हिसाब सां ऐप अची रहिया आहिनि एंजिल ऐप ग्रो ऐप ऐं एतिरा अलॻ अलॻ प्रकारनि जा ऐप अची विया आहिनि जंहिंमें असां तुरंत ई उन ई महिल असां शेअर मार्केट में पर्चेस ऐं सेल ख़रीद ऐं सेल करे सघंदा आहियूं इन करे शेअर मार्केट में असांखे प्रॉफिट बि थींदो आहे ऐं लॉस बि थींदो आहे ऐं एसआईपी में रोज जो रोज़ु नए अघ जे हिसाब सां असां ख़रीद करे सघंदा आहियूं ऐं शेअर मार्केट में एसआईपी करण सां घटि में घटि पंज खां ॾह साल इंतिजार करण में फ़ाइदो थींदो आहे